थोरा ॾींहुं अॻु मां मॉल मां ॿ जोड़ा जोराबनि जा वठी आयमि हेॾा त किना हिकु दफ़ो पाए वियमि वॉक ते अची धोता त आंगुठे वठा फाटी पिया सिलाई बि खुली वेई वरी ॿिए ॾींहुं जी धोआ त बुझु बुझु रंग बि सफ़ा फिटी वियो हेॾा इअं ईगड़ी थी विया सफ़ा ढिला न कंहिं न कमु जा मां हाणे अॻिते कॾहिं वठी न ईंदमांनि